असांजा सिंधी भाउर भेनरु ऐं सिंधी समाज सभु हिड़िणा मिड़िणा आहिनि जिते वेंदा आहिनि उते गुली मिली वेंदा आहिनि गॾिजी वेंदा आहिनि ख़बरु ई न पवंदी आहे हर कंहिं जी सभ्यता संस्कृतीअ खे अपनाए छॾींदा आहिनि हाणे असां जीअं ॾिसूं था की सिंधी रीती रिवाज त असां अपनाईंदा ई आहियूं पर महाराष्ट्रा में जेको गणेश उत्सव थींदो आहे हाणे सॼे हिंदुस्तान में जेके बि सिंधी आहिनि उहे उहे गणेश उत्सव मल्हाईंदा आहिनि गणेश जी स्थापना कंदा आहिनि विसर्जन कंदा आहिनि बाक़ाइदा कंदा आहिनि उहे पाण पूरो हिकु सिंधी पर्व वांगुरु ई सम्झी मल्हाईंदा आहिनि ॿी तरफ़ु असां ॾिसंदा आहियूं जीअं हे दुर्गा पूॼा थींदी आहे पहिरियों बंगाल में थींदी हुई डांडिया जेके हुंदा हा गुजरात में थींदा हुआ हाणे असां सिंधी भाउर भेनरु बि दुर्गा पूॼा जी स्थापना कंदा आहियूं ऐं पूरो दुर्गा जो फंक्शन मल्हाए डांडिया रांदि कंदा आहियूं असां खे इन सां मतिलबु न असां ख़ुशि मितेरा माण्हू आहियूं सभिनी में हिरी मिली वेंदा आहियूं गुली मिली वेंदा आहियूं त असां जी सिंधी समाज जी जेके परम्पराऊं आहिनि उन में असां ॾिसूं था हाणे जेके बि असां जा भारतीय सभ्यता जा आहिनि त्योहार उहे सभु बि असां मल्हाईंदा आहियूं